हम पचकिलुआ गैस एगो लेलहुँ गैस लेलहुँ पचकिलुआ लाल रङ्गके से गड़बड़ा गेल हमरा सबटा लीकेज हुअ लागल गैसपर खाना ताना नहि भेल बनायल तहन आब की करब मजबूरीमे तहन हमरा चूल्हापर खाना बनाबै छलहुँ बनबै छी आओर एगो जे पचकिलुआ गैस लेलहुँ सेहो जे खराब भए गेल लीकेज हुअ लगल तऽ ओहो मछाह तछाह करै दुआरे लेलहुँ मुदा बारह तेरह सएमे पड़ि गेल बारह तेरह सएमे हमरा लेलहुँ ओ मुदा कतौके नहि रहल ओ पैसा हमरा बरबादे भए गेल बरबादे भए गेल तहन फेर चूल्हापर अइसँ बढ़िआँ खाना बनाबै छलहुँ तेनाहिते बनैतौं मुदा ओ सबटा गैस ओइमे सँ हमरा लीकेज भए गेल कतौके नहि रहलहुँ मुदा हमरा सबके एहन पैसा सबटा खराब भए गेल आओर चूल्हेपर खाना बनबऽ पड़ल हमरा सबके तेहेन लाल रङ्गके हम पचकिलुआ गैस लेलहुँ से गैस सबटा ओइमे सँ लीकेज भए गेल खराब भए गेल चूल्हा बनबऽ